भारतीय फ़िल्मों में जो संगीत है उस के बारे में हम कुछ बहुत ही अलग सोचते हैं जो संगीत है वो मनोरंजन के लिए बहुत ही बढ़िया माध्यम है बहुत ही अच्छा माध्यम है और जो भारतीय फ़िल्म है वह भी मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छी है जो और उन को मैं काफ़ी देखता हूँ और पसंद भी करता हूँ उन में जो मेरा पसंदीदा एक्ट्रेस है वो है अजय देवगन है और जो हीरोइन है उस में जो कैटरीना कैफ़ है और उस में सबसे ज़्यादा जो फ़िल्मी गाने हैं उन को मैं सब से ज़्यादा सुनता हूँ जो वो हिमेश रेशमिया के गाने हैं उन को सब से ज़्यादा मैं सुनता हूँ और जो मेरा पसंदीदा गायक है वो भी हिमेश रेशमिया है उस के जो गाने हैं उन को मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ और जो जो हाँ जो फ़िल्म है हम आप के हैं कौन इस मूवी के जो भी गाने हैं उन को मैं सब से ज़्यादा सुनता हूँ मुझे बहुत ही पसंद है उन गानों में बहुत ही अपनापन है बहुत ही रिमेक्स है इस लिए वो गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं और वो गाने हैं जो हिमेश रेशमिया ने गाएं हैं तो उन की आवाज़ में बहुत ही अच्छा लगा है और वह मेरा फ़ेवरेट भी है मुझे काफ़ी पसंद भी आता है और मैं उन के गाने हमेशा गाता रहता हूँ सुनता रहता हूँ मुझे वो बहुत ही पसंद है